ड्रॉइंग जेकी आहे उहा रोॻनि खे त दूरि कंदी न छोकी तव्हां सभु रोॻ पंहिंजा भुली करे पंहिंजे जेको कमु अथव आर्टिस्ट मतिलबु ठहिण जो कला जो ठहिण जो उन ई खे अगरि तव्हां विहंदा आहियो करण लाइ ठीकु आहे न त उन ई में तव्हांजा सभु दुख दूरि थींदा अथव छोकी असां उन ई कला खे ख़ुशीअ सां कयूं था पिया बाक़ी ठाहिण मतिलबु कल्पना खां बि मतिलबु सोचे करे बि कोई शइ ठहंदी आहे अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे भई जेको माण्हू आर्टिस्ट आहे त उहो त पंहिंजो ध्यानु मगनु करे करे उहा शइ ठाहींदो और फ़ाइदो छो न आहे फ़ाइदो आहे तॾहिं त असां ई सभु मूर्तियूं ठहियनि थी पियूं अहिड़ा पिचरा ठहींदा आहिनि एॾी ॾिसंदा हूंदो की एॾी पिचर रोडनि ते बि लॻियलु हूंदी आहे भई आर्टिस्ट जेके हूंदा आहिनि उहे भई पिचर हर तरीक़े ठाहींदा आहिनि भई सिनरी थी वई भॻवाननि जी मूर्तियूं थी वियूं भॻवाननि जी मूर्तियूं तॾहिं त आयूं आहिनि जॾहिं कंहिं आर्टिस्ट ने उन खे ठाहियो अथईं और अनुशासन त इलाही ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ में छोकी अगरि अनुशासन न हूंदो त तव्हां कोई नयों कम न करे पाईंदो न ईअं करे चङी आहे की हर कम खे हिकिड़ो टाइम ॾियणो पवंदो आहे और उन ई कम खे मनु लॻाए करे करिणो पवंदो आहे तॾहिं तव्हांजो शइ बढ़िया ठहंदी अथव और असां पूॼा कंदा आहियूं भई अगरि पिचर ठहियलु आहे भॻवान जे साम्हूं वेहूं था पिया भॻवान जी मूर्ती जे अॻियां वेहूं था पिया आख़िरि आहे त उहा बि मूं पिचर कंहिंजी द्वारा ठहियलु मूर्ती न तॾहिं त असां वेहूं था पिया या अखियूं बंदि करे असां उन ध्यानु मगनु करे करे कमु कयूं था पिया त उहा बि त हिकु पिचर ठहे थी न असांजे अखियुनि जे अॻियां त इलाही ज़रूरी हूंदी आहे इहा शइ